आइसँ लगभग अढ़ाइ हजार साल पहिने वैशालीमे एकटा कुण्ड ग्राम छै तऽ ओहिठाम राजपूत परिवारमे एकटा बालकके जन्म भेलनि तऽ ओ बालक जे रहथिन ओ हुनका बचपनेसँ रहनि कि ओ साधू प्रवृतिके रहथिन तऽ बड़का भए कऽ ओ अपन मतलब सभकिछु त्याग देलखिन अपन वस्त्र तक त्याग कऽ नग्न भए गेलखिन आ ओ अपना आपके मतलब एकदम सभचीजसँ अलग कऽ लेलखिन एक सन्यासी भए गेलखिन तऽ ओएह हुनका भगवान महावीर कहल गेलै आ ओ जे छै एकटा जैन धर्मके शुरुआत केलखिन एक्चुअली ओ कहलखिन कि जे हम जीन छी जीन मतलब जे अपन अपने आपके जीत लेलक हँ ओहिसँ जे छै हँ ओहिसँ जे छै जैन निकललै तऽ ओ जैन धर्मके शुरुआत केलनि तऽ जैन धर्मके जे लोक सभ छथिन ओ सभजे अहिंसा नहि करैत छथिन चोरीमे विश्वास नहि रखैत छथिन झूठ नहि बजैत छथिन माउस मदिरा नहि खाइत छथिन ओहोमे दू तरहकेँ लोग होइत छै एक होइत छै श्वेताम्बर एक होइत छै दिगम्बर श्वेताम्बर जे होइत छै ओ सभ कपड़ा धारण करैत छै दिगम्बर जे होइत छै ओ नग्न रहैत छै ओ रातिके खानो नहि खाइत छै तऽ एहि तरहसँ एहि तरहसँ हुनका सभकेँ जीवन बसर होइत छै एहि तरहसँ मतलब ओ बहुत कठोर जीवन जिबैत छथिन जैन धर्म जैन धर्मके जे जातावादी छै एक्चुअली उत्पत्ति तऽ बिहारमे भेल छलै ओ जन्मो बिहारेमे भेलखिन आओर ओ जैन धर्मके जे छै ओ चौबीसमा संदेशवाहक छलखिन आ ओकर बाद जे छै हुनकर मृत्यु भी जे छै ओ बिहारेमे भेलै पावापुरीमे लेकिन अखन जे छै जादातर जैन आबादी कर्नाटक हंँ महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान आदिमे रहैत छै जैन आबादी की होइत छै कि खेतिओ नहि करैत छै ओ जे छै सिर्फ बिजनेस केलक ओकर सभकेँ कहनाम होइत छै कि हम खेती करब ओहूमे जीव मरि जेतै ओहूमे हिंसा भए जेतै तऽ ओहि चलते खेतिओ नहि हँ खेतिओ नहि केलक ओ सभ जे छै बस बिजनेस केलक ओहिसँ पालन पोषण केलक अपन ककरो मारलक नहि ककरो गाड़ि नहि देलक ककरो जोरसँ नहि बजलक शान्तिसँ रहल आओर बहुत पढ़ल लिखल समुदाय छै भारतमे अखन सभसँ जादा पढ़ल जैन समुदाय अछि सभसँ शिक्षित आओर सभसँ जादा कर देबऽ वाला आ सभसँ जादा जे छै ओ धन सम्पदामे भी सभसँ जादा जे छै आगू छै तऽ एहि हिसाबसँ जे छै ओ जैन लोग हँ स समुच्चा आगू छथिन आओर बहुत सारा एहन छै मतलब ओहि समयमे बौद्धो धर्म उत्पन्न भेल छलै ओकरे समकालीन छै तऽ एहन मानल जाइत छै एहन मानल जाइत छै कि ओहि समयमे यज्ञ वगैरहमे बहुत जादा बलि देल जाइत छलै तऽ बलि प्रथाके कनि कम करबाके लेल आ ओहि समय की छलै कि जे खेती पशुसँ होइत छलै आ पशुसँ होइत छलै तऽ पशु अगर यज्ञमे चलि जेतै बलि देल जइतिऐ तऽ कम भए जइतै तऽ ओहि समयमे मानल जाइत छै कि धर्मके उत्पत्ति भेलै ताकि पशु सभकेँ जादासँ जादा बचाएल जा सकै अहिंसाके बढ़ावा देल जा सके यद्यपि जीवनशैली एते कठोर छलै कि कपड़ा नहि पहिरऽके अछि रातिमे खाना नहि खाएके अछि आ बऽ मतलब खेती नहि कऽ सकैत छी ई सभ एते कठोर छलै कि बहुत कम लोग एकर अनुआयी बनलै ओ कम लोग हुनकर शिष्य बनलै एहि हिसाबसँ जे छै ई जैन धर्म जे छै ओ बहुत कम क्षेत्रमे सिमटिके रहि गेलै आओर कोनो हाएत तऽ फेर हमरा कौल कऽ लेब हम अहाँकेँ बुझा देब ठीक छै राखैत छी